आं मोनसे समाव दैमा बिलोफोराव दै सानस्रिनाय खौ मोजां मोनोमोन आरो बेखौनो आथिखालाव जोङो स्पर्टस एबा गेलेनायजों सरजाबनायलाय आं बेखौ स्पर्टस होननानै आथिखालनि थासारियाव आं बेखौनो गेलेनाय होन्नानै साननानै लायो बै समाव आं मिथियामोन जे बे गेलेनाया मोनसे स्पर्टस एबा गेलेनाय मोनसे रायजो एबा हादरजों सोमोन्दो गोनां होन्नानै आं ओरैसो सानोमोन बे समाव बेयो मोनसे ओरैनो जों उन्दै समाव लोगोजों लोगो खेला गेलेनाय एबा एदावलायनाय नाथाय आथिखालाव बे मोनसे खेला महरै एबा गेम महरै महर मोन्दों बेखायनो आङो बै समखौ गोसो खांनानै बे खेलाखौ गेलेयोमोन जेराव जोङो जोंनि देहाखौ राफोदबो लाखिनो हायोमोन आथिखालाव बे खेलाखौ गेलेनाया नुनो थाङाब्लाबो बै समाव जों बेखौ खेला होन्नानै साननानै लायाखैमोनब्लाबो मोनसे खेलाबादि होन्नानै बा गेमबादि होन्नानै सान्नानै लाजादोंमोन सुबुंफोरा बै समाव बे खेलाखौ गेलेनो थाखाय एबा बे रंजानायखौ लानो थाखाय मोनसे दैमा एबा बिलो जों सायख'नानै लानायोमोन जेराव जोङो रंजानायखौ हाजासे बेवहायनो हगारहरोमोन बिनि थाखाय बै समनि माखासे आंनि लोगोफोरा बे जायगायाव ज'यैबो ज' जायोमोन सम लानानै जों बे थासारिखौ जागायोमोन एबा गेलेयोमोन लोगोसे बे बै समाव आङो उन्दै समनि माखासे गामिनि गेलेनाय माखासे खेलाफोरखौबो गेलेयोमोन जेरै बाथा गेलेनाय थाखुमालायनाय बायदि बायदि खेलाफोरखौ गेलेयोमोन बे समाव जोङो बिनि थाखाय माखासे एसे थोब्ले माब्ले फोथारफोरखौ सायख'योमोन जेराव जोङो बेहायनो जोंनि गोजोन्नायखौ लायोमोन जों बेखौनो गेलेनाय एबा खेला होन्नानै सानो नाथाय आथिखालनि खेला होनोब्ला बैफोर खेलाया जों गेलेनाय एबा जों नुबोनाय जों मावबोनायजों गोरोबा जानो हागौ नाथाय बैफोर खेलाजोंबो जोङो जोंनि देहानि राफोद जोंनि देहानि जौगाखांनाय बा बैसोनि जों खाबजानाय खेलाफोरखौ जोङो जथेस्थ' सायख'नानै जों समफोरखौ बारहोदोंमोन बिनि थाखायनो बै समफोरा जोंखौ गोसोखांहोयो जाय समफोरा जोंनि उन्दैनि रंजानायानो दिनैनि बे थासारियाव जोंखौ लाबोदों